म्हाका दिसता आमच्या देशांत सगळ्यांत फामाद खेळ म्हणल्यार क्रिकेट कित्याक सगळ्यांनी एक ना एक फावटी क्रिकेट मॅच पळयल्याच आसतलें इफ यू आमच्या देशान आसा जाल्यार आनी सगळ्यांक सचीन तेंडूलकर कोण खबर आसा धोनी कोण खबर आसा सौरव गागुंली कपील देव कोण खबर आसा सगळ्यांक एक ना एक फावटी क्रिकेट खेळांत आसतलें हरशी पळोवपाक गेल्यार क्रिकेट टीम इंडियाची ही प्रायवेट प्रायवेट एनटीटी पूण सगळ्यांक दिसता जेन्ना क्रिकेट टीम खेळटा पळय आमी खेळटा बाशेन केन्ना इंडिया पाकिस्तान मॅच आसल्यार आमकां दिसता इंडियाच जिखपाक जाय कितेंय जावं इंडियाच जिखपाक जाय ती आनी दिसता आमी मनातल्यान क्रिकेट क्रिकेट खेळाक खूब क्लोज आसा खूब आमी आमकां दिसता की आमच्याच घराचो कोण तरी चेडो त्या टिमान आसा आनी तो आमच्या देशाक खातीर खेळटा ताकाच लागून आमी खूब क्लोज आसा क्रिकेटाक सगळ्यांत फामाद खेळ आनी त्या खेळाक लागून खूब लोक वयर पावल्यात पळोवपाक गेल्यार अ चे एक चेडो रांचीचो ताज्या ताजो बापूय कोण तो एक ग्रावंड मेन्स ग्रावंडार काम करपी तो फामाद धोनी ताका सावथाचे लोक थला म्हणटात थळा म्हणल्यार व्हडलो भाव धोनीक केन्नाय उलो मारता जाल्यार ते उलो करता थला ते चेन्नय सुपर किंग्साचो कॅपटन पांच वर्सां कंनटिन्यू जेन्नाच्यान आय पी एल स्टार्ट जाल्या म्हाका दिसता तेन्नाच्यान आयज पर्यंत तोच कॅपटन आसा ताज्या कॅप्टनसिन तीन काय चार फावटी चेन्नय सुपर किग्स जितला आनी लास्ट वल्ड कप जेन्ना एक रन आवटा खातीर आमी वल्ड कप जिखपाक पावंक ना तेन्नाच तो रडपाक पाविल्लो आनी ती फोटो पळोवन खूब जाण रडपाकूय लागलीं खूब जाणां ताज्या बर्डे दिसा आपलो बर्डे सेलिब्रेट करता आनी सात नंबर इंडियान म्हणल्यार धोनी वल्डान रोनाल्डो मॅसी कोण दुसरो आसू पूण इंडियान सात नंबर जर्सी कोणाची सगळ्यांक खबर आसा महेंद्र सिंग धोनी आनी ताका लागून ताज्या मागीर एक मनीस जाल्लो ताका देव म्हणपाक लागले लोक क्रिकेटाचो देव ताणे शंबर सेंच्युरी कंप्लिट केली आनी शबंर सेच्युरी कंप्लिट केल्या मागीर ताणे ताका भारत रत्नय फावो जालो आनी ताजोय चेडो क्रिकेट खेळपाक स्टार्ट करपाचो आसा तो सचिन रमेश तेंडुलकर तोवूय एक सामान्य घराचो चेडो पूण लायफान खूब वयर पावलो ताजी ताज्या ताज्या नांवाचो एक लेसन आसा हिंदीन टॅक्स बुकान सो पोवपाक गेल्यार एक खेळान त्या मनशाक जगान देव म्हूण उपादी दिली म्हाका खबर ना ताणे कितलीं वर्सां प्रेक्टीस केला आसतली ताजी एक स्टोरी म्हाका याद आसा जेन्ना तो आपल्या लायफाचो फस्ट मॅच खेळपा खातीर ग्रावंडार देविल्लो पळय ताज्या फुडल्यान बॉलिंग करपाक वल्डाचो फास्टस बॉलर शोहेब शोहब अख्तर आसलो आनी शोहेब अख्तराची फस्ट बॉल येवन खंय नाकार पडिल्ली नाकार पडिल्ली तो फूल ब्लिडींग जावपाक जाली आनी ताका त्या टायमार सिनर्य प्लेयर्स बी आसले पळय कितें म्हणलें खबर आसा आसूं तूं सोड भायर सर आसूं काय ना कित्याक त्या टायमार तो नवज्योत सिंग सिंधू आसूनी दुसरे प्लेयर्स आसले पळय तांकां खेळपाक जावना कित्याक ती पीच आसली आसा पळय ती खूब फास्ट आसली खंय तो बॉल येवन ताज्या तोंडार नाकार पडलो तें ब्लिडींग जावपाक लागलें तांणे म्हणलें आसूं तूं रिटायर हट घे आनी घरा चल तांणे कितें म्हणलें ना हांव खेळटलो आनी ताणें खेळ्ळें त्या दिसा एंटायर दीस नॉट आवट आसलो तो सिकस्टीन इयर्स आसलो त्या टायमार तो पाकिस्ताना वांगडा ताणें डेब्यू केल्ले वल्डाच्या फास्टस बॉलरा फुडल्यान ताणें डेब्यू केल्ले आनी लास्ट वल्ड कप दोन हजार दोन हजार इकरा वर्सा जाल्ले आमी जिकलेलीं पळय त्या टायमार ताणें रिटायरमेंट घेतलो म्हाका दिसता आमच्या देशांत सगळ्यान फेमस खेळ क्रिकेट क्रिकेट हो खेळ न्हय हो भाव हो इमोशन इंडियन्सां खातीर दो आमच्या राज्यान गोंयान फुटबॉल चड फेमस आसा पूण क्रिकेट टिमूय आसा आनी म्हाका दिसता गोंयासूनी एकटो कॅप्टन जावपाक जाय क्रिकेट टिमीन म्हाका दिसता मनाच्यान सगळ्यांक दिसता आपल्या राज्यासून कोण जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता म्हजो फ्रेंड आसपाक जाय जाल्यार म्हाकाय फ्री मॅच पळोवपाक बी गावतलें म्हाका दिसता आमच्या देशान सगळ्यान फेमस खेळ म्हणल्यार क्रिकेट